جى ہمارے بہت خواہشات ہيں كہ ميں دوسروں كى مدد كروں اور جو لوگ پريشان ہيں بيمار ہيں ان كى ہرطريقے سے مدد كروں لوگ بھوكے رہتے ہيں بيچارے ان كے پاس كپڑے نہيں ہيں رہنے كھانے كے گھر نہيں ہيں ان سب كى ميرى خواہش ہے ان سب كى مدد كريں اور جن كے پا گھر نہيں ہے رہنے كے ليے ان كو گھر ديں جن كے پاس اور ذريعہ نہيں ہے وہ ذريعہ ديں يہ ہمارى خواہشات ہيں اور ہمارى خواہشات ہيں كہ سب مل جل كر رہيں سب ايک ساتھ رہيں دين و دنيا كو سنواريں اور دنياوى حساب سے ہم سب ايک ہيں ملک ميں ايک مل جل كر رہيں تاكہ ملک كى ترقى ہو اور ملک آگے بڑھے اور ہمارے گھر ميں اپنے اپنے گھروں ميں دوسروں كے گھروں ميں سب يہ دعا كريں كہ سب ايک ساتھ مل جل كر رہيں كوئى نفرت يا بغض دلوں ميں نہ ركھيں يہ ہمارى خواہش ہے